हाँ हमारी रुचि तारे देखने में रही हैं और रात के समय तारे देखते थे जो आकाश में काफी टिमटिमाते हुए तारे दिखई देते थे और इस विषय पर काफी अच्छी विस्तृत चर्चा रही और इसमें हमारा काफी अच्छा अनुभव रहा है तारे टूटने का मतलब यह था पुराने समय में बताते थे पूर्वज वगैरह की अगर तारा टूटा हैं तो किसी की मृत्यु होती है और अगर नया तारा दिखता है तो किसी का जन्म होता है ऐसा पूर्वज बताते थे और तारे संध्याकालीन के बाद रात्रि में काफी टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं और कफी इसके प्रति अनुभव हैं